जी जी सुनील झा

वास्तविक रूपसँ तऽ हम अपन जे सीतामढ़ी जिला जे अछि से ज्यादा फेमस अइ माता सीताजीके जन्म भूमि होबैके कारण आओर ओहिठाम जानकी मन्दिर पुनौरा मन्दिर सेहो सब छथि जे सीतामढ़ीके लेल एकटा पर्यटक केन्द्र भी छथि आओर दूर दूरसँ लोकसब अबै छथिन पर्यटक केन्द्रमे दर्शन करैके लेल घुमैके लेल आनन्द प्राप्त करै छथिन आओर एहिसँ हटिकऽ सीतामढ़ीमे अपनेके म्यूजियम भेल रेलवे स्टेशन भेल आओर एकसँ एक जे छै कि होटल रेस्टोरेन्ट्स सब छै जहाँ लोकसब अपन अबै छथि अपन माइन्डके रिफ्रेश करै छथि रिक्रेएटीव करै छथि हर तरहसँ सक्रिय रहै छथि एन्जॉय करै छथि आओर हर तरहके बात बेबस्थासँ सब अपना सीतामढ़ी जिलामे छै सबचीजके सुविधा छै डॉक्टरी सुविधा शिक्षा सुविधा हर तरहके सुख सुविधा छै संसाधन छै जे एहिठाम कोनो भी इन्सानके

जी जी जी

जी धन्यवाद